जी हाँ मैं पाँच नंबर बोल सकता हूँ दो हजार चार सौ अट्ठाईस दो हजार तीन सौ इक्कीस पाँच हजार दो सौ इक्यावन अड़तालीस हजार छः सौ इकसठ छः हजार दो सौ इक्यावन